अगर अस उधमपुर क्षेत्र दी गल्ल करचै ते अगर एह्दे बी इत्थें केह्ड़े ध्यार मनाये जंदे ते अगर एह्बी गल्ल करचै ते अगर ध्यारें दी कोई सीमा गै निं ऐ अस बड़े सारे ध्यार मनाने चाहे बैसाखी होग लोह्ड़ी होग देआली होली ते अपने ध्यार होंदे किश जियां बच्छ दुआह् होई खारकै होइये एह् सारे जेह्ड़े साढ़े ध्यार न उंदे विशे किश ते साढ़े अपने ओह् न अपने विचार न केईं केईं जगह च उधमपुर च अगर उधमपुर क्षेत्र दी गल्ल करचै अस ते कुतै खारके दिन्ने अस ते कुदै बच्छ दुआह् दिन्ने अस कुदै मेला जंदियां देवतें दियां ते केईं ते छड़े इन्ने ध्यार होंदे जेह्ड़ा साढ़ा पूरा छड़ा इंडिया मनांदा जियां की साढ़े राश्ट्र ध्यार होइये जियां पंदरां अगस्त होई छब्बी जनवरी होई गांधी जयंती होई ते एह् साढ़े ध्यार जेह्ड़े न एह् पूरी इंडि्या बनांदी ते इंडिया दा जेह्ड़ा साढ़ा छोटा जेहा क्षेत्र उधमपुर ऐ ओह्बी बनांदा अगर अस ध्यारें दी महत्ता दिक्खचै ते ध्यारें दा बड़ा महत्व ऐ चाहे ओह् राश्ट्री ध्यार होऐ चाहे ओह् प्रांतीय ध्यार होऐ चाहे साढ़े देवतें दा ध्यार होऐ होर अस गल्ल करचै साढ़े देवतें दे ध्यार दी ते एह् सगुआं साढ़े देवतें दा जेह्ड़ा ध्यार आंदा अस आक्खी सकने कोई मेला लगदा ते कोई मेल लगदी ते ओह्दे च केह् होंदा की अस अलग अलग जगह दा आये दे साढ़े रिशतेदार असेंगी मिलदे ठीक ऐ ते अस अगर गल्ल करचै बैसाखियै दी बैसाखी दा मेला लगदा उधमपुर बड़ा बड्डा मेला लगदा ठीक ऐ ओह्दे च बड़ा सारा छड़े लोग गै निं मिलदे बक्खरे बक्खरे जगह दे ते कन्नै लोकें गी रोज़गार बी मिलदा लोग जेह्ड़े न बक्खरे बक्खरे स्टॉल लगदे कुदै जलेबियां थ्होआ दियां ते कुदै असेंगी खिलौने थ्होंदे ते ओह्दे च केह् होंदा की लोकें ई बी रोज़गार थ्होंदा ते असें बड़ा किश खाना पसंद ऐ ध्यार मतलब खाना जियां अस बोलने कि साढ़े अस डोगरे खंड मिट्ठे लोग डोगरे न ते साढ़ी रुट्टी दी जेकर गल्ल करचै ते अम्बलै ई अम्बल दाल ते राजमांह् ते ओह् साढ़ी सगलै दी रुट्टी ओह् इन्नी सोआदली होंदी साढ़े इत्थें गोल मेला बी लगदा जेह्ड़ा गोल मेला आक्खदै की जगन्ननाथें दा महतव होंदा जगन्ननाथें दे मंदर ते जेह्का साढ़े इत्थें गोल मेला लगदा ते उधमपुर ध्यारें दी रौनक बड़ी शैल होंदी ते एह्दे च अस सारे रिश्तेदार सारे क्षेत्रै दे सारे लोग इक्क जगह च मिलदे उत्थें छिंज होंदी जेह्दे च लोग अपना बधी चढ़ियै अपना जोगदान दिंदे जग होंदे ते ओह्दे च बी लोग पूरी कोशिश करदे की गरीबें दी पूरी मदद करी सकन उनेंई खलाई सकन एह् साढ़ा उधमपुर ऐ एह् साढ़े उधमपुर दे ध्यार न